कनेक्सन लेने के लिए हमें यहाँ से मतलब पावर हाउस जाना हुआ वहाँ पर अप्लाई किए अप्लाई करने के बाद वहाँ से कनेक्सन पास हुआ लगभग महीने भर का समय लगा उसके बाद वहाँ से अधिकारी आए कनेक्सन पास किए कनेक्सन किए मैंने मकान बनवाए एक छोटा सा रूम बनवाए जिसमें हम ने बोरिंग फिर वापस बोरिंग कराया बोरिंग करा के मसीन डाला उसमें समरसेबल और उसी से सिंचाई भी होता है गेंहूँ धान और बीज मतलब कि खेती बाड़ी उसी के सहारे होता है पहले ये सब नहीं था बहुत कम लोग मसीन गाड़े हुए थे थोड़ा बहुत था लोग धान गेंहूँ जो भी सब्ज़ियाँ हैं या कुछ भी उगाते थे तो उग नहीं पता सब सूख जाते थे लेकिन सरकार ने ये नियम लगा दिया है अब अच्छे से अब जो भी हम बोते हैं और लोगों को भी सिंचाई कराते हैं लोग करते हैं समय समय पर बिजली बिल भी जमा करते हैं हम लोग अच्छी सुविधा है